हाँ मैंने कई सारी ट्रैवल कंपनी ट्रेवल्स के बारे मैं जानता हूँ जैसे सिन्धी कैंप हो गया वहाँ पर भी कई सारी ट्रैवलिंग कंपनियाँ हैं लाइक बात करूँ कल्पना ट्रेवल्स ज्वाला ट्रेवल्स हाँ ठीक है इनकी अच्छी सर्विस है इमरजेंसी में अपने को कहीं पर भी जाओ तो टिकट अवेलेबल हो ही जाता है बढ़िया है इनके बारे में अभी एक बार मैं उज्जैन गया था तो वहाँ पर मेरे को ट्रैवलिंग के लिए आराम से सीट मिल गई थी और कुछ ट्रैवलिंग कंपनियाँ हैं जो धोखाधड़ी भी कर देती है कई बार एक्स्ट्रा चार्ज ले लेती हैं वो एक थोड़ी सी दिक्कत रहती है वरना ठीक है अपने को ट्रैवलिंग के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती किसी भी ट्रैवलिंग के थ्रू हम जा सकते हैं